جی بھائی میں آپ کو یاد ہوگا میں ابھی پچھلے ہفتے آپ کی شاپ سے ایک جیکٹ خرید کے لے کر گیا تھا تو اس جیکٹ کا کلر اور اس جیکٹ کا کپڑا جو ہے مجھے بہت پسند آیا کیوں کہ اس میں بالکل بھی اسے پہننے کے بعد میں نہ تو سردی لگتی ہے اب سردی کا موسم ہے جب میں نے اسے نکالا اور میں نے پہنا اسے تو مجھے اتنا اچھا محسوس ہوا نہ تو اس میں سردی لگ رہی ہے اور جب میں بائیک پہ جاتا ہوں اسے پہن کر نہ اس میں ہوا لگتی ہے بہت ہی اچھی جیکٹ ہے اور اس کا کلر بھی بہت زبردست تھا ہمارے گھر والوں نے میری وائف نے اور میرے بھائی نے ہم انہوں نے بہت تعریف کی اس جیکٹ کی تو میرے بھائی نے کہا جب دیکھیے اس جیکٹ کو کہ ایک جیکٹ میرے لیے بھی لے کے آنا تو میں آپ کے شاپ پہ اسی وجہ سے آیا تھا کیا وہی کلر بالکل سیم اسی طرح کی ایک اور جیکٹ آپ کے شاپ پر مل سکتی ہے اگر مل سکتی ہے تو دے دیجیے آپ